अ'ऊं बमार हां पुतर मेरे दंदे गी पीड़ बड़ी ऐ बर्म होई दा बच्चा डाक्टर कश जाना हा कल अतरूं दी बड़ी पीड़ ऐ केह् करां नेईं बच्चा पहलें बी है ही पर देसी कारियां करदे हे कुतै गुलिया गलियां जालनियां चुल्ली जालनियां फ्ही ह् पीह्नियां फ्ही ओह् लानियां कुतै सोए खाने कुतै जवैन लानी कुतै मर्च लानी ते उस कन्नै नेईं घटी ऐ बड़ी पीड़ होई दी बड़ा बर्म होए दा ऐ दाढ़ै गी इस कन्नै फिर् सिरै गी पीड़ बी जंदी त्रेडी दाढ़ै पीड़ होई जिसलै ते सिरै ई पीड़ जंदी उठी ऐ ते रुट्टी बी नेईं खलोंदी ऐ बड़ा दुख होई गेदा हंजी ठीक ऐ पुत्तरा भला करै तेरा गि'ल्ला दा

केह् पता पुत्तर हून बड़ी पीड़ ऐ जी ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ बच्चा बड़ी मुश्कला कन्नै चलनी आं बड़ी पीड़ ऐ ठीक ऐ फ्ही हून केह् करना में बड़़ियां जवैनां शवैनां लाइयां मर्च लाए अजवैन लाई गुलियां पीह् पीह् लाइयां फटकरी लाई फटकरी लाई ओह् मली पर कोई फर्क नेईं पवै करदा ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ